میرے اسکول میں ایک لائبریری تھی میں لائبریری میں ابن صفی کے ناولوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا ابن صفی ایک مشہور جاسوسی ناول نگار تھے ان کے ناول بہت دلچسپ اور پرکشش ہوتے تھے میں ان کے ناولوں میں انسپکٹر فریدی اور سارجنٹ حمید کی کہانیاں پڑھ کر بہت مزہ کیا کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس میں بوریت محسوس کیا کرتا تھا تو میں لائبریری چلا جاتا تھا اور ابن صفی کے ناول پڑھ لیتا تھا ان کے ناول مجھے اپنی دنیا میں لے جاتے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہی جاسوسی کر رہا ہوں ابن صفی کے ناولوں نے مجھے بہت کچھا سکھایا ہے ان کے ناولوں نے مجھے جاسوسی کرنے کے طریقے جرائم کو حل کرنے کے طریقے اور اپنے آپ کو خطرات کو بچانے کے طریقے سکھائے ہیں ان ناولوں نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے میں ابن صفی کے ناولوں کا بہت شکر گزار ہوں ان ناولوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے اور مجھے بہت تفریح دیا ہے میں آج بھی ان ناولوں کو پڑھتا ہوں اور مجھے ان سے بہت مزہ آتا ہے